हलो बस बढ़िया भाई विवेक और तेरे क्या हाल है है ना और कैसा क्या चल रहा है तेरा काम

हाँ यार फिर अभी और कहाँ काम मिला इंदौर में

किसके यहाँ मिला है इंदौर में अच्छा अपना हिमांशु हिमांशु शर्मा हाँ यार उसके यहाँ तो मेरे को भी मिला है

अपना तो भाई है यार बात तो यार अपनी हुई थी यार भइयू से

प्रिज़ेंट में यार पूरा मतलब पूरा टेंडर अपने को ही संभालना है सभी हाँ हाँ मतलब अच्छा टेंट वेन्ट का पूरा टेंडर मुझे संभालना है

हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा तो कितने कितने क्या पेमेंट थी बात हुई थी

है ना तो पेमेंट की कितनी क्या लगनी हाँ हाँ सही है ना तो फिर अपन साथ में ही चल लेंगे हाँ हाँ पाँच तारीख़ को है तो अपन साथ में ही चल देंगे पाँच को है तो अपन को पहले चलना पड़ेगा सब समान सब काम संभालने

हाँ हाँ बाक़ी मेरा सब समान तो मैं वहीं से करवा लूँगा हाँ ठीक है भाई ठीक आओ फिर